पारां अमीनाबाद लालबाग़ हज़रतगंज कृष्नानगर चारबाग़ आलमबाग़ दुब्बगा पराग चुंगी अलीगंज इन्द्रांनगर मुंशीपुलिया मवैया गोमतीनगर तकरोई अमराई गांव रुसुलपुर मोहमदपुर कपासी कुर्सी रोड बेहटा बक्षी का तालाब मणियाउ इटौंजा चिनहट चौक